हाँ जी मिस्टी फूल वाले से बोल रहे है जी मेरे को मेरे मतलब बहन की सगाई है तो मुझे घर सजवाना था मेरे को एक किलो गेंदे के फूल चाहिए हाँ और कब तक मतलब कितने लगेंगे एक किलो गेंदे के फूल के दो सौ रूपये किलो ठीक है जी चलेगा दे देंगे हम तो बता सकते हैं मतलब बहन की सगाई है लगना चाहिए की हाँ सगाई है मेहमान खूब सारे आएंगे लगना चाहिए कि घर हाँ भैया मतलब सगाई लगनी चाहिए देखिये हमारे यहाँ मोहल्ले में इज्ज़त है तो ऐसा नहीं की मेरे मतलब इज्ज़त डूब जाये आपके काम मतलब अच्छा घर सजाना है न शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए आपको अच्छा

हाँ जी

यही सही है देखिये अगर इसके संग अच्छा लगे तो लगवा लेना जी ठीक है और बताईये कि मतलब और सकता है देखिये दो मंजिल का मकान है तो देखिये देखिये आपकी दुकान है फूलों की हमें तो इतनी मतलब वो नहीं है उसके बारे में ज्ञान नहीं है की कितना लगता है फूल कैसा है आप देखिये मेरे को लग रहा है आप पर भरोसा है मैं आपकी आपके ऊपर भरोसा करके आया हूँ कि आप लगवा दोगे देखिये शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए न गेंदे के फूल का और कुछ बन सकता है अगर आप मतलब ठीक है देखिये नहीं नहीं ऐसे देखिये मतलब बड़ी टेबल है उसके ऊपर क्या मतलब बस तो बस शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मेरे को जी हाँ यह देखिये महिला के ऊपर गजरा बहुत अच्छा लगता है और आप देखिये आप मतलब यह गेंदे के फूल को मोगरा मतलब मतलब हाँ गेंदे के फूल का मोगरा तो और अच्छा लगेगा ठीक है तो एक काम कीजिये आप आ रही हैं न आज मतलब पंद्रह बीस मिनट बाद जी